हीअं त मुंहिंजे रंधिणे में काई सारी लाइट ते हलण वारी शयूं आहिनि जंहिं सां मुंहिंजो कमु ॾाढो ई आसानु थी वियो आहे जीअं की मिक्सर ग्राइंडर ओवन जंहिं सां मां कमु फ़टाफट करे वेंदी हुअमि और अगरि इहो ई ॾिठो वञे पुराने ज़माने में इहो सभु शयूं न हुजण जे करे हेॾी दिक़त थींदी हुई जीअं अगरि ग्राइंडर न हूंदो हुओ या मिक्सर न हूंदो हुओ चटणी पिसण लाइ हथ सां पिसणी पवंदी हुई न ई कदुकस करिणो पवंदो हुओ जीअं हथु ई सूर करे वेंदा हुआ ॾाढा हाणे अगरि ओवन ॾिठो वञे त ओवन पहिरें ज़माने में केक लाइ वधि हूंदो ई न हुओ हाणे अॼुकल्ह केक लाइ रोटी गरमु करणु लाइ केॾी महिल बि ओवन में करे सघूं था त पहिरों असां केक ॾाढो ॾुखियो ठाहे सघंदा हुआसि सोची न सघंदा हुअसि कि केक ॿई कीअं ठाहियूं छा थींदो छा न थींदो अगरि ठाहिणो बि हूंदो त ॾाढी महिनत लॻंदी कूकड़ में पोइ हुन खां पो हेॾी गैस वञे ठहे न ठहे हुन खां पोइ ठहे त टेस्ट बराबर अचे न अचे कूकड़ जे करे या केॾी केॾी महिल सड़ी बि वियो हूंदो पर हाणे जेको ओवन आहे हुन में केॾी महिल बि असां रोटी गरमु करे खाई सघूं था ऐं केॾी महिल बि केक ठाहे सघूं था पंहिंजी मर्ज़ीअ सां